सर मैंने आपको वो प्लाट का सर रोड का वो था सर अभी तक हुआ नहीं है तो सर वो उसका लोगों को मैंने बोल दिया था ना सर ये वीक का तो फिर यही वीक में काम हो जाना चाहिए था ना अभी तक हुआ ही नहीं है सर तो जी तो सर कब तक होएंगे आप बताइए ना काहे कि मैंने लोगों को बोल दिया था वो वीक में हो जाएंगे लोग देखने आ रहे अभी तक वहाँ का काम कम्प्लीट ही नहीं हुआ है

जी सर अब ईशू आपको मैंने आपको तो मैंने दिया था कि आपको इतने दिन में करना है और मैंने भी सामने वाले को जुबान दी थी सर कि इतने दिन में हो जाना चाहिए अब हुआ ही नहीं है सर मैं सामने वाले को क्या जवाब दूँगा तो सर मुझे आप बताइए फिर एक डेट फ़िक्स बता दीजिए कि जब तक हो जाएगा तो मैं उसी हिसाब से सामने वाले को दूँगा सामने वाले मेरे नाम से भी चढ़ रहे सर कि आपने इतने दिन का बोला इतने दिन में हुआ ही नहीं है फिर ऐसे में मेरा आगे का बिजनेस भी वो फ़्लॉप होगा ना सर फिर आगे फिर वो लोग किसी से बोलेंगे कि इनसे मत करवाओ लेट करते हैं तो इनके काम में ऐसा है वैसा है तो सर मुझे एक डेट बता दीजिए सर कि नहीं इतने दिन में या इतने दिन में हो जाएगा पूरा तो मैं उस हिसाब से सर सामने वाले को बोल दूँगा

नहीं तो अब काम आपने इतने दिन का बोला था और वो इतना पूरा काम बचा ही है तो आप बताओ कि कितने दिन में हो जाएगा वो काम सर उसमें थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए काहे के लिए सामने वाला व्यक्ति भी है तो जल्द से जल्द करिए जी जी जल्दी करो सर